पंज लख पंज हज़ार पंज सौ पंजाह ॿ लख ॿ सौ वीह टे लख सत हज़ार ॿ सौ वीह चारि लख सत हज़ार चारि सौ वीह नव लख नव हज़ार नव सौ नवानवे